जी जी जी होटल से बोल रहे हैं जी जी जी जी जी आइएगा हो जाएगा जी जी ठीक है देखिए बाजार से सटले मेरा एक होटल है जो तीन मंजिल का है उसमें दस बेड है दस टेबुल सब चीज है और जी जी जी किस टाइप का रूम चाहिए उ भी बोल दीजिए ठंड का मौसम है तो उस टाइप जी जी मिल जाएगा आइए देखिए होटल है एक बेड लीजिए एक बेड मिलेगा रूम के अंदर चार कुर्सी है एक टेबुल है गद्दा है सोफा है उसमें टाइल्स उल्स लगल है लाइट भी व्यवस्था है जी जी और ठंड के लिए हीटर भी है जी और जी जी गर्मी ए सी भी लगल है जो है ई जी जी एल सी डी भी टी बी भी है टाइम पास के लिए आपको जी जी पानी शुद्ध है फिल्टर मिलेगा आपके रूम के अंदर ही आर ओ लगल है

जी जी अंदरे में टॉयलेट रूम के अंदरे में आपको मिलेगा टॉयलेट बाथरूम जी जी एक बेसिन भी है हाथ धोने वाला जी जी टाइल्स जी भोजन के लिए नीचे होटल है ऑर्डर दीजिएगा रु कहीं जाना है जाने की ज़रूरत नहीं है जी नहीं आपको आपको सब मिलेगा रूम के अंदर ही ठीक जी जी जी देखिए भोजन का चार्ज जो जो खाइएगा उस टाइप से होगा खाने में मान लीजिए रोटी हो गया दाल हो गया चावल दाल हो गया मीट हो गया मछली हो गया मटन हो गया जो आइटम आप आर्डर कीजिए देखिए चावल दाल सब्ज़ी पापड़ तिलौरी दो रोटी मिलेगा और उसका रेट हो गया कम से कम डेढ़ सौ रुपया होगा मिनिमम जी जी जी जिसमें चावल दाल दो रंग का सब्ज़ी पापड़ तिलौरी दो रोटी देखिए रूम लीजिएगा फसलेटी में चौबीस घंटा का लगेगा आपको अठारह सौ रुपया

देखिए महँगा है फसलेटी भी तो है आइए न हो जाएगा मान लीजिए पंद्रह सौ रुपया लगेगा उसमें देखिए सारा चीज़ देखिए उब जी जी सब चीज़ का फसलेटी रहेगा जी जी सर तो हो जाएगा आइए आइए आइए हो जाएगा क कम बेस आइए काम तरफ मिलिए ठीक है